बाइक पर तिर्पल लोड नहीं होना चाहिए त्रिपल लोड होने से पुलिस पकड़ लेती है चालान कट जाता है बाइक पर दो आदमी चाहे सिंगल आदमी है सफर करने में सुरक्षित रहता है बाइक से हम लोग दोस्त लोग के साथ दो आदमी दोनों आदमी हेलमेट के के साथ हम लोग जाते हैं कहीं भी घूमने गए तो बाइक पर ट्रिपल सवार नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रिपल सवार होने से बाइक का सॉकर भी टूट सकता है क्योंकि लोडिंग ज़्यादा रहता है पब्लिक नहीं समझते हैं फिर भी क्या किया पब्लिक लोग तिर्पल लोड कर लेते हैं तिर्पल लोड नहीं करना चाहिए ये बाइक पर दोनों दो आदमी बहुत हो गया दो आदमी ही सफर करे बाइक से तो ठीक है और दोनों आदमी के पास हेलमेट होना चाहिए हेलमेट रहने से अपना सुरक्षा रहता है अपना सुरक्षा रहेगा तो ठीक है बाइक पर हम लोग सफर किए हुए हैं दो आदमी सिंगल आदमी यह सब करने जाना चाहिए बाइक पर ज़्यादा लोग को बाइक पर नहीं बैठाना चाहिए उससे गाड़ी भी खराब होता है पुलिस प्रशासन भी परेशान करता है पाँच सौ के जगह पर हजार रुपया दो हजार का चालान कर देते हैं उससे फायदा नहीं है पब्लिक को ही घाटा होता है उससे यह सब पब्लिक को सोचना चाहिए क्योंकि बाइक सफर के लिए चाहे सुविधा के लिए आदमी प्रोवाइड करता है लेकिन उसको आदमी नहीं समझता है समझता तो अपना यह नहीं करते आदमी लोग